पशु रखने छी पौस पशुके नाम मेनका देबी रखने छी गेलहुँ ओ कहलहुँ उठ उठल मेनका देबी उठ सानी लगा दै छियौ पानि दै छियौ खाना तैयारी भए गेलै खाना खा ले जहने आदमी खाइ छै तेनाहिते हुनको खाना मिलै छै टाइम टाइमपर पानि देलहुँ घूर कए देलहुँ झोली देलहुँ हुनका खाना खेलक आटा देलहुँ पशु आहार देलहुँ जेना खेतै से खियेलहुँ हुनकासँ बहुत भानस रखै छी जे कतौ रहै छी तऽ ध्यान रहैय केना हैत मालजाल केना होयत बच्चा अयलहुँ देखलहुँ गोबर हटेलहुँ हुनका साफ सुथरा कयलहुँ धोलहुँ नमेलहुँ से सब कयलहुँ कतौसँ अयलहुँ तऽ ध्यान रखलहुँ कतौ रहलहुँ तऽ ख्याल रहल जे माल खुलि जायत कोइ मारत कोइ पकड़ि लेत भागि जायत तऽ सम्पति छी गरीबके जीवन छी ओही लए कऽ जीनन बितैय तऽ बहुत ख्याल रखै छी केना खेतिन की खेतनि से खियेबै से तैयार हेतै जे मरकटाह जकाँ नहि लगै केओ आबय तऽ दूसै नहि जे अहाँके माल यऽ एहन यऽ अहाँ खिबै नहि छियै अहाँ मेहनत नहि करै छियै तऽ मेहनत करै छी जे केओ करे कुटुम आबय तऽ देखतै हँ पोसने छी पोसुआ पशुके अहाँ पोसने छी बढ़िआँसँ देखै सुनैमे सुन्दर यऽ एकर दाम कहू जहन बेचयके समय आबय छै तऽ दाम कहू तऽ जेहन खून रहै छै तेहन दाम साठि सत्तर पचास ओइसँ नीचां तीस पैन्तीस चालीस सब रङ्गके रहै छै दाम सब रङ्गके जेहन तैयार रहै छै ओहन दाम बच्चे बुच्चीके रखयके यऽ तऽ राखू नहि बेचयके यऽ तऽ दाम कहियौ